मधुबनीमे हम एकटा प्लॉट लेलहुँ पहिने ओहिमे हम मकान बनेलहुँ जे मकान हमर दू फ्लोर तीन फ्लोर केँ अछि ओकरा हम सेल करै छी बेचै छी जखन हम स्वयं रहै छी तखन तऽ हम अपने डिलिंग करै छी ओना हमर एकटा बिजनेस पार्टनर सेहो छथि हमरा नहि रहलाकेँ बाद ओ एकरा से देखै छथि ओहिठाम से खरीद बिक्री होइत अछि प्लाट सभ बेचल जाइत अछि हम बिल्ड़िग बानाकऽ सेहो बेचै छी आ प्लाट सेहो बेचैत छी ताहि मे से जे हमर जे सहयोगी से हमरा मदद करैत रहैत छथि ओ जे कतौ प्लॉट खाली रहै छै तै विषयमे हमरा जानकारी दैत छथि या जे कियो ग्राहक खरीदऽ वाला रहैत छथि हुनका तक ओ स्वयं पहुँचे छथि या हमरासँ वो कहैत छथि या फेर ओहि जे ग्राहक अछि तकरा सॅं हमरा अहि विषयमे जानकारी देइ छथिन आ ओ आबि कऽ हमरा सँ एतय भेंट करैत छथि आ हुनका फेर हम डिलीवरी दैत छियै